राजस्थान क्षेत्र में यहाँ पर नौकरी का कुछ सोर्स है नहीं या नौकरी मिलती नहीं है यहाँ के लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं यहाँ पर नौकरी का इतना कुछ प्रोसेस है नहीं या फिर अपने जो पूर्वज का कोई धंधा लगा हुआ हो तो शायद वह कर सकते हो उसके अलावा नौकरी का कोई सोर्स है नहीं यहाँ कुछ किसी भी प्रकार की मतलब नौकरी नहीं है और बाहर जाकर ही करना पड़ता है